हरि ओम भईया सुभाणे हिकिड़ी कैब खपे जेका लाजपत नगर ता कालका जी लाइ खपंदी जंहिंमें असां टे माण्हू थींदासीं टिनि ॼणनि जे लाइ सुबुह जो निकिरंदासीं यारहें बजे ऐं चई वजे वापसि लाजपत नगर ईंदासीं